हय

तुमचे दुकानार गोंयचे कसले कसले सामान मेळटा गे

आनी किते किदें मेळटा

आं आगे म्हाका कोणाक पार्सल करून धाडून जाय आसलेले म्हाका मगे मिरसांग जाय कोथमिऱ्यो जाय आगळ सोलां तळफळां पॅक केलेली जाय तूं रेट कसो सांगता सारकी

काकी म्हाका परवा जाय ते पॅक करून दिता तुमी आनी सगळे बील कितले जातले फूड रेट मातशें कमी कर मगे चड अशें पांच किल बी जाय होय आनी तीन किल कश्मीरी तीन कील कोथमीर आं आनी आगर सोलां आं तशें बरें

पार्सल घेवन धाडटा न्हू पार्सल करून धरता तुमी

मिरसांगू जाय पयल्यो मागीर आगोळ सोलां तळफळां हय कोथमेऱ्यो बरें पॅक करून दवर तर हांव येता